جی سر ہند ٹور اینڈ ٹریول سے بات کر رہا ہوں بتائیے

جی جی بالکل سر آپ کا ہند ٹور اینڈ ٹریویل میں کال کرنے کے لیے بہت شُکریہ ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے اِس بارے میں میں آپ کی ٹرپ جس سے بہت آسان ہو سر میں جان سکتا ہوں آپ کب آنا چاہ رہے ہیں کب پلان کر رہے ہیں اپنی جرنی اچھا اگست کے مہینے میں آپ مطلب پندرہ اگست کے بعد اچھا آپ اپنی فیملی کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں یا یا فرینڈس وغیرہ ہیں آپ کے کیا چیز اچھا چار لوگ ہیں ٹھیک ہے سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ دِلّی آ سکتے ہیں اور ہم آپ کا پورا ٹرپ ایک آرگنائز کر سکتے کر کریں گے اِس میں جس میں اگر آپ بائی ٹرین آنا چاہتے ہیں بائی پلین آنا چاہتے ہیں جیسے آپ کو آسانی لگے اُس طرح سے ہم آپ کو بتانا چاہتے تو آپ میں پوچھنا چاہوں گا کس طرح سے آنا چاہتے ہیں بائی پلین یا بائی ٹرین یا بائی روڈ اوکے ٹرین سے سر جیسے ہمارے یہاں بہت ساری ٹرینیں ہیں جیسے غریب رتھ ہے راجدھانی ایکسپریس ہے جو آپ جیسے آپ رات کو بیٹھو گے اور آدھے بارہ گھنٹے میں آپ کو اُتار دیتی ہیں بہت سے دس گھنٹے میں بھی لے لیتی ہیں تو اُس کے لیے آپ کو آسانی رہے گی یہاں آ کر ہم آپ کو ایک ہوٹل اویلیبل کرائیں گے جو کہ فائو اسٹار ہوٹل ہے جس میں بہت اچھی اچھی سہولیتیں ہیں اور اُس میں کھانے کا جو ہے وہ ہوٹل میں ہی رہتا ہے بریک فاسٹ بھی ہوٹل میں ہی ہوتا ہے سب کچھ اور اُس کے بعد ہم آپ کو ایک کیب سے جو اچھی گاڑی ہوگی انووا ٹائپ اُس سے ہم آپ کو پورا ایک دِلّی کا گھمائیں گے جہاں جہاں لوٹس ٹیمپل ہُوا اکشر دھام مندر ہُوا جہاں جہاں ٹیمپل ہیں سب وہاں آپ کو ایک ایک ٹیمپل گھمائیں گے اُس کے بعد ہم آپ کو ہمارے آپ کے ساتھ ایک ہم آدمی بھی دیں گے جو آپ کو بتاتا چلے گا گائیڈ کرے گا کہ آپ کو کہاں پہ کیا تھا کس طرح سے یہ بنا کیا ہُوا اِس کا اِس طرح سے آپ کا ایک پلان رہے گا اور اُس کے بعد پھر واپسی بھی آپ کی ٹرین سے ہی ہوگی سر یہ تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کس طرح سے کیا کیا چاہ رہیں ہیں اُس طرح سے ہم آپ کو ایک میل کریں گے اُس میں آپ کا سارا خرچہ ہوگا سارے کی ٹرپ کی جو ہوگی انفارمیشن ہوگی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بالکل ہم آپ کا بُک کر دیں گے تھینک یو تھینک یو